हलो हलो हाँ हाँ आइसक्रीम पार्लर से बोल रही हूँ मैं बोलिए आपको क्या चाहिए

अच्छा मिल जाएगा मैडम अच्छा कब तक चाहिए आपको हाँ हाँ

ठीक है ठीक है मिल जाएगा मैं आपके लिए दस चॉकोबार और वनीला आइसक्रीम पेक कर दूँगी और भी कुछ चाहिए क्या आपको केक वग़ैरह कुछ अच्छा ठीक है मैं कर दूँगी हाँ ठीक है तो आप लेने आएंगे या फिर घर भिजवाना है अच्छा मैं भिजवा दूँ ठीक है मैं भिजवा दूँगी आपका पता आप मुझे टाइम बता दीजिए कब तक भेजना है हाँ आज के तारिख़ मे मै भिजवा दूँगी टाइम बता दीजिए शाम तक किती बजे तक मतलब ठीक है मैं अभी दो तीन घंटे में ही भेज दूँगी मैं आपको बिल भेज दूँगी आप उसी मे देख लीजिएगा मैं अभी थोड़ा डिस्काउंट वग़ैरह लगा के मैं भेज दूँगी आपको हाँ डिस्काउंट मिल जाएगा हम डिस्काउंट दे देंगे आपके हाँ हाँ ठीक है हाँ ठीक है आप कैस देंगी या ऑनलाइन ऑनलाइन ही ठीक है मैं आपको ऑनलाइन क्यू आर दे दूँगी तो आप भेज दीजियेगा उस पर हाँ ठीक है ठीक है हाँ आप मुझ हाँ हाँ ठीक है जी जी मैं मैं भेज दूँगी आप मुझे एड्रैस सेन्ड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा इसी नंबर पर मैं आपको आइसक्रीम और चॉकोबार दोनों भेज दूँगी जी हाँ हाँ मैं आज की तारिख़ में भेज दूँगी आज ही अभी दो चार घंटे मे आपके घर पहुंच जाएगा हाँ हाँ हाँ मैं दस दस भेज दूँगी शुक्रिया धन्यवाद